मिगी बूह्टे लाने दा बड़ा पसंद न ते मेरे घर च जि'यां मेरे पापा न उ'नेंगी बड़े पसंद न जित्थै बी कुदै अस अग्गै पिच्छै जन्ने जेह्ड़ा बी कोई शैल गेदा बूह्टा लब्भी जा फलदार जां दूआ कोई इ'यां बी छाएं छुएं आस्तै गै ते ओह् लेआनेआं अपने खेतरें च लान्नेआं आइयै बूह्टे मीं तकरिबन सारे गै खासकर फलदार होई गे जि'यां निम्बू किम्ब दे बूह्टे होई गे गरगल होई गे एह् ज्यादा पसंद न में अपने घर सारे बूह्टे लाए दे गै न होर ते केह् जेह्ड़ी मेरी लाड़ी ऐ उस्सी बी बड़ा पसंद न एह् बूह्टे लाना जिद्दर बी कोई पता चलदा कोई औंदा कोई बूह्टे लेइयै ते ओह् आखदियां न कि चल असेंगी दो बूह्टे त्रै बूह्टे देई जा ते मिम्मी उं'दे कन्नै हैल्प कराना ते कट्ठे गै बूह्टे लान्ने अस ते बूह्टे लाना असेंगी मतलव सारें गी गै स्हेई लगदा खासकर फलदार बूह्टे लाना असेंगी ज्यादा पसंद न होर बी ग्राएं बिच्च ग्राएं बिच्च इ'यै होंदी कि जित्थै कोई जगह् कोई साढ़ी इ'यां पानियैं कन्नै रूढ़ा दी होए उत्थै कोई ऐसा बूह्टे लाने दी कोशिश करने कि उत्थै बूह्टे लग्गी जा न्होडै कन्नै एह् होंदी कि साढ़ी जगह् नेईं रुड़दी ऐ ते असेंगी बूह्टे दा बी फायदा होई जंदा फायदा एह् हुंदा कि कुदै फल फुल्ल बी लगदा उ'नेंगी बूह्टे गी आमली उमली दे बूह्टे होई गे जां आमली दा बूह्टा होंदा जेह्का ओह् शैल बड्डा होंदा ते ओह्दे आमले बी तकरिबन कम्म आंदे साढ़े अग्गै पिच्छे रिश्तेदार जेह्ड़े होंदे कोई ग्रांएं अग्गै पिच्छे दोस्त यार सारें गी आमले दिन्ने जां अम्ब दे बूह्टे होई गे पैह्लै जेह्के अम्ब दे बूह्टे होंदे ओह् पुराने बड्डे बड्डे बूह्टे होंदे हे हून जेह्के अज्ज कल्ल आखदे न कि हाईब्रिड बूह्टे न तकरिबन सारे गै लाए दे न बूह्टे लाना असेंगी ग्रांएं लोकें गी ज्यादा पसंद ऐ इ'यां बी बाह्र जेह्के अग्गै पिच्छे निक्के निक्के सरुऐ दे बूह्टे एह् बी लाए दे न ते बूह्टे लाने कन्नै एह् होंदा कि असेंगी इन्नी प्रॉब्लम नीं होंदी कि जे अस ग्रांएं च रौह्न्ने खाद बी असेंगी अपनी गै मिली जंदी जेह्की असें खेतरें च पाई दी होंदी क्योकि ओह् गोआ थोह्ड़ा पुराना होई जंदा तैलूं ओह् पुराना होई गेआ ते फ्ही अस उ'ऐ थोह्ड़ा खाद बूह्टे लाने जेह्ड़े मुड़ा कोला अस खाद थोह्डी बूह्टे च मलाइयै देई ऊड़ने जि'यां उस्सी बूह्टे गी कोई कीड़ा शीड़ा लगदा दवाईयां ते अस आह्नियै हट्टिया दा अस जेह्की चुली दी सोआ दी होंदी अस ओह् पान्ने ओह्दे कन्नै एह् होंदा कि कीड़ा लग्गे दा होंदा ओह् खत्म होई जंदा ते जेह्ड़ा ओह्दे पत्ते गी कीड़ा खाऽ दा होंदा ओह् फ्ही ओह् खाना बंद करूड़दा ते बूह्टे लाना असेंगी इ'यां बी ज्यादा गै पसंद न मतलव जि'यां अस आखने अस अपने बच्चें गी पालने जि'यां अस उ'आं बूह्टे गी पालने अस ते कन्नै जि'यां बाह्र कोई तेज घुप्प पौंदी ऐ कोई ऐसा बूह्टा लाउडेआ जेह्दी छां रौंह्दी ठंड़ी गेदी छां होंदी ते इन्नी असेंगी गर्मियें च प्रॉब्लम नीं होंदी ऐ ते बूह्टे लाने कन्नै मतलव बड़े बड़े फायदे बी होंदे न सवेरे सवेरे ताज़ी हवा मिलदी हर चीजा दा मज़ा रौंह्दा मतलव ते बूह्टे लाना बड़े शैल ते सेही लगदे न असेंगी हर चीजे गी